सिलाइ सिलाइ बहुत नीक लागैत छै जकरा सभके सिलाइ आबैत छै सेहो सिलाइ करैत छै जकरा नहि आबैत छै से सिखय ले जाइ छै डिजाइन बढ़िआँ बढ़िआँ सीखक आबैत छै सभसँ पहिले हल्लुक डिजाइन सीखैत छै सभसँ पहिले लोक फॉल्स लगेनाइ सिखैत छै ताहिकेबाद ब्लाउज सिखैत छै ब्लाउजोमे सभसँ पहिले हेम करबै सिखै छै तकर बाद डिजाइन डिजाइनके गला सभसँ पहिले पेपरसँ सिखबैत छै तकर बाद एकटा पुरान कपड़ा लैत छै कम दामके कपड़ा लैत छै ओहिसँ ब्लाउज सिबैत छै तकर बाद लोकसभके एतय अपन घरके अपन दादी मम्मीके कपड़ा लैत छै जे सिबैत छै कनी खराबो भए जाइत छै तऽ कोनो बात नहि छै तकर बाद सिलाइमे बढ़िआँसँ डिजाइन बाँहिके डिजाइन गलाके डिजाइन बढ़िआँसँ दैत छै तकर बाद जे नहि आबैत छै से मोबाइलो पर देख लैत छै पड़ोसिओसँ पूछैत छै डिजाइनसभ बढ़िआँसँ आबैत छै सबसँ पहिले फॉल्स फॉल्स सिल्क कपड़ा जे होइ छै से सिल्क कपड़ामे बहुत छहलै छै त ओकरा हिसाबसँ सीबए परै छै या त पूछए परै छै नहि त पहिले पुरनका धागासँ ओ कपड़ाके सी लैत छै बढ़िआँसँ तहन मशीन चलाबैत छै तहन भए जाइ छै सियल तहन ओ सिलाइ ऊघरबाबैत छै तकरबाद नापिके देखैत छै जाहिठमाँ खराब भेल रहैत छै ओइठमाँ फेरसँ ठीक करैत छै